अपन गाम आओर शहरमे हमरा अपन गाम जादे नीक लगैए किएकि हम हमरा जनम अपन गामेमे भेल अइ गामेके हवापानी मे हम रहलहुँ एहिसँ हमरा गामे नीक लगैए सच बाजै छी कि हम अपन गामसँ अपन जिला तक हम सीमित रहलहुँ ई सँ बेसी हम नहि गेलहुँ कहिओ एकरा परिणाम हमरा अपन गामे आइतक नीक लगैए हमर आयु लगभग चौआलिस पैँतालिस सालके भऽ गेल अछि आइतक हम अपन गामेमे छी आओर शहरमे जाइ छी त हमरा लगैए कि हमरा काटऽ दौड़ैए एहिके लेल हमरा गामक आबो हवा अड़ोसी पड़ोसी मान सम्मान हमरा अधिक नीक लगैए आओर अपन गाममे रहै छी तऽ जेना मोन होइए ओना रहै छी शहरमे ई एतेक सुविधा नहि भेटै छै जे हमरा गाममे भेट जाइए एहिके लेल हम चाहै छी कि हम अपन गामेमे रही आओर आइ तक हम अपन गामेमे छी हमरा गामेमे रहबाक जे नीक लगैए हम चाहै छी कि हम भविष्योमे हम अपन गामेमे रही